हां जी हां मैं तुसेंगी पंज डिस्ट्रीक्टें दे नांऽ सनाई सकनी आं जि'यां पैह्ली डिस्ट्रिक्ट आई उधमपुर दुई डिस्ट्रिक्ट आई डोडा त्री डिस्ट्रिक्ट रामबन चौथी आई रियासी ते पंजमी आई किश्तवाड़